ہیلو جی میم کس نام سے جی جی اوکھلا کی ہے میرے پاس اوکے ٹھیک ہے میم جی میم میں اب آ جاتا ہوں میم آپ کے یہاں پر ٹھیک ہے آپ کو لال قلعہ جی

جی میم

جی میم دیکھیے میں پہلے آپ کو ریڈ فورٹ لے کے چلا جاؤں گا جسے ہم لال قلعہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں کی جگہیں دکھا دوں گا ریڈ فورٹ کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں ایسی جو زیادہ کسی کو پتا نہیں ہیں ٹھیک ہے میم میں وہ آپ کو اچھے سے گائڈ کر دوں گا پوری طرح سے اس کو میں گھما دوں گا اندر لے جا کر ٹھیک ہے میم اور دوسری بات یہ ہے کہ چاندنی چوک اسی کے سامنے ہے چاندنی چوک میں بہت اچھی مارکیٹ ہے وہ اور وہاں پر جو ہے ساڑی وغیرہ جیسے آپ کو ساڑی چاہیے یا آپ کو اور کچھ جا چیزیں چاہیے بچوں کے کپڑے چاہیے یا ہسبینڈ کے لیے کچھ چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو اچھی اور کم قیمت پر وہ میں دلوا بھی دوں گا آپ کو جی میم دیکھیے میں آپ سے زیادہ تو نہیں ایک ہزار تو لوں گا اور یہ ساری جگہیں میں جی اچھا میم دیکھیے میں آپ کو ساری چیزیں بھی تو گھما رہا ہوں نہ آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں آپ کو چیزیں بھی دکھا رہا ہوں آپ کو گائڈینس بھی کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیے آپ کو میں مارکیٹ میں بھی لے کے جاؤں گا میم وہاں پر جام بہت رہتا ہے تو گاڑی اندر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں بہت جو ہے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نہ میم جی ٹھیک ہے میم میں تھوڑا کم کر دوں گا اس میں ٹھیک ہے میم میں تھوڑا کم کر دوں گا نو سو روپئے میں کر دوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو جامع مسجد بھی گھما دوں گا میم جامع مسجد بھی بہت اچھی جگہ ہے ریڈ فوٹ بھی ہے اور چاندنی چوک ہے وہاں میم میں آدھے ہاف ان آور میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم اوکے میم اوکے میم